اتر پردیش میں مشاعرہ اور اجتماع ایک بڑی ایوینٹ ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور كافی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس اجتماع میں یا مشاعرہ ہو اس میں كافی لوگ دور دور سے آنا اور ان كے جذبہ كو سلام كرنا اور پھر بڑی تعداد میں اگر اجتماع ہو تو بڑی تعداد میں اللہ كے راستے میں نكلنا اور ایک بڑا پرسكون ماحول رہتا ہے اور اس ماحول میں ایک نورانی ماحول میں پھر وہاں سے نكل كر جانا اللہ كے راستے میں نكلنا لوگوں كو دعوت دینا اللہ اكبر اللہ اكبر كیا كہنے یہ ایوینٹ اتر پردیش میں اگر یہ دو پروگرام ہوتے ہیں مشاعرہ ہو یا اجتماع ہو اس میں بڑی تعداد میں بڑے بڑے اكابر كا آنا اور بڑے بڑے لوگوں كا جمع ہونا اور كافی دور دور سے لوگ آتے ہیں شركت كرتے ہیں ایک دینی ماحول میں اور كچھ دینی ماحول میں رہ كر كچھ سیكھنے كی بھی كوشش كرتے ہیں الحمد للہ یہ دو بڑے ایوینٹ خاص طور سے ہوتے ہیں اس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور اپنے دوست احباب و خاندان والوں كے ساتھ بھی تشریف لاتے ہیں یا آتے ہیں